हैल्लो हॅं नेताजी मतलब बड़गाव मतलब उपस्वास्थकेन्द्र मे परल छै खैरा गाॅंव के मतलब पंचायत अहाँके जिला लोहना बहान लोहना हॅं लोहना दक्षिण जूही कुमारी

हॅं हॅं हुं हॅं हुं

नहि नहि बस इतना ही छलए किएकि इएह मतलब बहुत ओ छै ने इएह सब बहुत भऽ रहल छै ने गाम मे

हुं हुं

हुं ठीक छै